सर में तुं'दी दकाना पर रुट्टी आर्डर कीती ही लेकिन ओ अजें धोड़ी पुज्जी निं ऐ हून मिगी दस्सो किन्ना टाइम लग्गग ओह्दे आस्तै मी तुं'दी वैबसाइट बी दिक्खा दा हा लेकिन ओह्दे पर दस्सा दे हे कि बीह् मिन्ट लग्गने न लेकिन हून पौना घैंटा होई गेदा पंजताली मिन्ट होई गेदे न लेकिन अजें धोड़ी रुट्टी निं पुज्जी जिसी म मती भुक्ख लग्गी दी होग ओह् केह् करग ओह् रुट्टी दा इंतजार करग जां इस तों खरा एह् हा में किश होर खाई लैंदा बाह्र चली जंदा किश खाने आस्तै मी ऐंड च इक्को गल्ल में पुच्छना चाह्न्ना कि किन्ना टाइम लग्गग लास्ट च